आङो गुबुन गुबुन रोखोमनि संनायखौ संनो रोंगौ जेरै अनला ओंख्रि सबायजों साम'जों नारजि अमा नारजिजों नाफाम थास' बिसंजों नाफाम बानलुनि बिदै बायदि बायदि दा आङो अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो बिनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनोसै सिगाङाव माइरंखौ सोमनानै दोननानै उनाव बेखौ उवालाव सौनानै अन गुन्दै खालामो अन गुन्दै खालामनानै जों अनला ओंख्रिआव जेखौ होगोन बेखौ सिगांग्रो एवनानै दैजों ग्लाब ग्लाब फुदुंग्रोनानै दोनो बे दै ग्लाब ग्लाब गोदौनायावबो जोङो अनखौ होसन हरो अनखौ होसन हरनानै मोजाङै बेखौ जोङो खोस्लिजों एग्लुंबाय थायो बेनि उनाव दसे सम अना मोजाङै मोनोब्ला जोङो खारै होनानै बे खारैखौ गोजा जाजासे खारैआ बेसेबां नांगौ बेखौ नायनानै होयो बेनि उनावहाय अनला ओंख्रिआ जायो सबायजों साम'जों सबायजों साम'जों ओंख्रि सङोब्ला जोङो सिगाङाव साम'खौ दानग्रोनानै लायो बेनि उनावहाय जोङो सबायखौबो एवनानै हुख्रेमनानै बिनिफ्राय सौबावनानै उवालाव सौनानै सबायखौ जावनानै रुयो बेनिफ्राय साम'खौबो जोङो एवनानै लायो बेनिफ्राय जोङो मोजां रुबाय थानोसै सबायखौ सबाया जेब्ला रुैयो अब्ला साम'खौबो जोङो एवनानै लाखायो बेनिफ्राय एवनानै लानानै जेब्ला सबाया रुइयो रुनानै दोननाय सबायखौ जोङो साम' एवनायाव होस'नो बिनि उनावहाय सबायजों साम'जों सङोब्लाबो खारै होनांगौ खारै एसे होब्लासो रिमोनलुन रिमोनलुन जायो नालाय बिनिखायनो सबाय ओंख्रिआव जोङो खारैखौबो होनानै सबायजों साम'जोंखौ संनाय जायो बिनि उनाव नार्जि अमा नार्जि अमा खौ सङोब्लाथ' बेखौ एसे गोबाव सम नांगौ जायो अब्लाबो नार्जि अमाखौबो आं बिराद संनो मोजां मोनो नार्जिखौ आङो सिगांग्रो हरावनो सोमना दोनखायो हराव सोमनानै दोननानै बिनिफ्राय नार्जिखौ आङो फुङावहाय सुयो सुनानै लानानै नार्जिखौ आङो थौआव रुयो थौआव रुनानै एसे गोबाव रुबाय थानोसै रुनानै जेब्ला नार्जिआ दै होननानै रुग्रोयो बिनि उनावहाय आङो खारै होयो खारै होनानै जेब्ला खारैआ मिलायो रुबाय थानानै खारै मिलायलायबासो नार्जि ओंख्रिआ मोजाङै गेब्लेयो नालाय दा बेखौ एखदम मोजाङै रुइहो थारनोसै रुइहोनानै नार्जिखौ साग्लिग्रोनोसै साग्लिनानै उनावहाय अमा बेदर होगोनखौ अमा बेदरखौ आङो मोजां एवनानै लाग्रोखायो एवनानै नार्जिजों बे अमाजोंखौ आङो होसननानै समबार होनानैहाय नार्जिजों अमाजोंखौ आङो सङो बिनिफ्राय आङो थास' बिसंजों नाफामजों थास' बिसंजों नाफामजोंखौ आङो थास'खौ फिसा फिसाखौ हानानै लायनोसै बारिआव बेनिफ्राय थास'खौ मोजां हानानै सुनानै आराम थाव होनानै संनोसै बिनि उनावहाय नाफामखौ होसननोसै बे बायदिनो थास' बिसंजों नाफामजोंखौ संनाय जायो बिनिफ्राय बानलु बिदै जों दाउजों बे बानलु बिदैजों दाउजोंआ जोंनि बर' बोराय गोदो गोदाय आजै आजौफोरा जों एसे एनै लोमजा साजा जायोब्ला बे बानलु बिदैखौ दाउसा फिसाजों बिदैखौ फुदुंनानै लोङोबा जोंनि देहाया जोबोर मोजां राफोद जायो दा बे बानलु बिदैयाव जोङो गोबां मुवा मैगं होफानो गोनां जायो बे मैगंफोरा जाहैबाय जोग्लावरि उसुमै खानसिसा दाउथु खांग्रां सबखा बरि गोबां रोखोमनि बायदिसिना मैगंफोरखौ जोङो होनानै बानलु बिदैखौ संनाय जायो बेवहाय जोङो बानलु बिदैआव दाउसा फिसा होसननानै सङोब्ला बानलु बिदैआ जोबोद गोथाव जायो आरो जोंनि देहाया दाउसा फिसा आरिखि मोनजायोब्ला बानलु बिदैजों अब्ला देहा मोदोम लोमजानाय लोमजाख्रु साजाख्रुफ्रा गाथारो आरो दा बेबायदिनो आङो बयनिख्रुइबो गोरलैसिन मोननाय संनाय ओंख्रिआनो जाहैबाय अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ आङो संनो बयनिख्रुइबो गोरलैसिन मोनो बिनिफ्राय गोब्राबसिनखौ जाहैबाय आङो नार्जि अमाखौ आङो संनो गोब्राबसिन मोनो